साढ़े जम्मू च बथेरे ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूशन न ऐसे सस्थान न जित्थै जाइयै बच्चे अपनी पढाई पुरी करी सकदे न जि'यां कि साढ़े जम्मू च बथेरे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल यूनिबर्सिटी न कालेज न जि'यां कि साढ़े जम्मू च प्रैड कालेज ऐ सारे तो पराना जेह्ड़ा साढ़े जम्मू दा महिला कालेज ऐ ओह् साढ़े ऐ प्रेड कालेज जित्थै कि साढ़ी कुड़ियां पढ़न जंदिया गांधी नगर कालेज च जिस्सी कि हून आखदे न पदमा सचदेव कालेज उत्थै साढ़ी जम्मू दी कुड़ियां पढ़न जंदियां साढ़े आस्सै पास्सेै साइंस कालेज ऐ ऐम्म ए ऐम्म कालेज ऐ जम्मू यूनिबर्सिटी एह् जैदातर मैक्सीमम जम्मू यूनिबर्सिटी दे अतंगत गे आंदा ऐ होर इं'दी जेह्ड़े फी स्टकचर न जां मतलब एह सब बड़ा ऐसा है कि इक आम बंदा अपने बच्चें गी पढ़ाई सकदा लेकिन साढ़े जम्मू च ऐसी बी यूनिबर्सिटीस हैन ऐसे बिश्वबिधालय न जिं'दे खर्चे आम बंदा ते कदें बी नेंई चुकी सकदा जि'यां कि साढ़े जम्मू बैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दी तरफो कालेज बनेआ हा रियासी डिस्ट्रिक्ट च पोंदा लेकिन उत्थै दा जेह्ड़ा फीस स्टकचर ऐ ओह् इन्ना मैंह्गा ऐ कि इक आम बंदा ते कदें सोची बी नेईं सकदा कि उत्थै भाई अस अपने बच्चें गी पढ़ाचे तां कि ओह् अग्गें निकले उं'दी ट्रैनिंग फीस उं'दे होस्टल दे चार्जिस ओह् मतलब एह् खर्चे इन्ने जैदा न कि आम बंदा ते नेईं उत्थै पढाई सकदा साढ़े जम्मू च जेह्ड़े सरकारी चलो स्कूल न उं'दी बी हालतां ते साढ़े जम्मू आह्लें गी ते बेहतरी पता ऐ कि उत्थै फैसीलिटस मतलब केह् सुविधां उ'नें गी मिलदियां बच्चें गी केह् नेईं मिलदियां उत्थै टिचरस दा पढ़ानै दा तरीका केह् होर प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूलें च ते लोक हत्थ गै नेईं पाई सकदे उं'दे ते जि'यां कि एह् मार्च अप्रेल म्हीना आना शुरु होंदा ते मां प्यो दे सिरे टैंशन पोना शुरु होई जंदी कि भाई हून ऐ तनाव होई जंदा उ'नें गी भाई हून इन्नी फिसां असें भरनियां कतावां असें बक्खरी अपनी इक दकानां फिक्स कीती दी होंदी कि हां उत्थै जाइयै गै मिलने ओह् अगले दकानदार बी इक दो किताब अगर लेनी होऐ ते हैनी दिंदे ओह् आखदे सानूं पूरा सेट खरीदो बचैरे मां प्यो उसलै माता पिता मजबूर होई जंदे होर उ'नें गी पवें कर्जा चुकियै करना पवे जि'यां मर्जी करना पवे उ'नें बचारें गी ओह् पैहे देने गै पोंदे जम्मू कश्मीर च बी हून स्हाव उऐ होई गेदा ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा शिक्षा दा जेह्ड़ा पूरा संस्थान न जेह्ड़े उ'नें ना केह् कीते दा इस शिक्षा गी हून इक बपार बनाई ओड़ेआ उं'दा इयो होंदा कि आसे बस हून साल दे बाद मतलब दौ दौ तिन्न तिन्न बर्दिया लानियां होदियां बदली ओङ़दे बर्दियां कदें कतावां बदली ओङ़दे हर साल होर ओह्दे कन्नै केह् होंदा इक साधारण परोआर उप्पर आम बंदे उप्पर इन्ना बोझ पेई जंदा कि अपने इक जां दो बच्चे जेह्ड़े उ'नें पढ़ाने होंदे न उ'नें गी पढ़ाना बड़ा मुशकल होई जंदा इ'यां ते साढ़े इत्थै बथेरे सरकारी स्कूल न बी हेन जि'यां रणबीर हायर सकैंडरी स्कूल होई गेआ हरि सिंह हाई स्कूल होई गेआ जां मतलब एह् साढ़े सरकारी स्कूल ना ऐसा नेईं ऐ कि उत्थै पढ़ाइयां ठीक नेईं ऐ अगर अस दसमीं तक्कर दे सरकारी स्कूल दिक्खचे ते उत्थै दा पढाई दा स्तर इन्ना चंगा नेईं ऐ कि अस अपने बच्चें गी भेजी सकचै दसमीं दे बाद आह्ली पढ़ाई ग्यारमीं बारमीं अगर करनी होऐ ते साढ़े सरकारी स्कूल च सब कुछ अच्छा सिखाया जंदा ऐ जि'यां मवारख मंडी होई ऐआ स्काॅलर मतलब छात्रवृतियां बी मिलदियां उत्थै बच्चें गी अग्गें बढ़ने दा मौका बी मिलदा लेकिन ओह् ऐ कि नौंमी दसमीं बाद अगर तुस जा'रदे ते तुस सरकारी स्कूलें च पढ़ाई अच्छी ऐ लेकिन अगर उस कोला ख'ल्ल आई जाओ तुस ते जि'यां अस नर्सरी कलासां होई गेइयां जां पैह्ली दूसरी चौथी है ना एह् सब कलासां दा सिस्टम उत्थै कोई बडा अच्छा नें ऐ उत्थै जेह्ड़ी बाकी फैसीलटी जेह्डियां होंदियां जेह्ड़े साढ़े बच्चें गी मिलना चाहिदियां कागजी तौर पर मिला दी होंदियां कागजां पर होंदियां लेकिन असल च ओह् सुबिधा बच्चें गी नेंई मिली पांदियां साढ़ा जेह्ड़ा इस्टीटयूशन न जम्मू कश्मीर दे उ'नें मतलब जिस इक तरफ अस आक्खा ने हा कि ऐजुकेशन फार आल लेकिन दूसरी तरफ अस ऐजुकेशन गी इन्ना मैंह्गा करी ओङ़े दा ते ओह् ऐजुकेशन फार आल कि'यां होई शिक्षा सारे दा बुनियादी अधिकार ऐ ते एह्दा जेह्ड़ा जेह्ड़ी बी अस फीसां लै करने हां जां बीकी सुविधाएं जां कोर्स दे स्हाव कन्नै फीसां तैह् होंदियां ते ऐसे तरीके कन्नै तैह् करनी चाहिदी कि हर इंसान जेह्ड़ा कि सपना लेई चलदा कि ओह्दा बच्चा पढ़े लिखे कुछ बने उं'दे बी सपने पूरे होई पान ऐसा नेईं होए कि स्कूलें दी फीसां दिक्खियै गै बचारे मां प्यो ड़री जाह्न इ'यां गै तुस जानदे ओ कदें ट्रासपोटेसन दे नांऽ पर कदें प्रटिंग चार्ज दे नांऽ पर कदें हर साल इक बदलदी कतावा दे नां पर मां प्यो उप्पर बोझ बनदा गै बनदा होर ओह बी मजबूर न क्योंकि अपने बच्चें गी पढ़ाना लिखाना ऐ अग्गें बढ़ाना ऐ समाज च ते उ'नें गी एह् सारा सब कुछ लेना गै पोंदा होर किसी बी तरह उं'दे स्कूल आह्ली फरमेशां पूरी होदियां होर फिर जाइयै साढ़े बच्चे पढ़दे अगर उं'दी जरुरतां उं'दे खर्चे निं दिंदे आं फिर बच्चे गी परेशान कीता जंदा केईं बारी ते मां प्यो गी परेशान कीता जंदा अमित अमित कपूर होर बी किन्नी बारी साढ़े मांगां आस्तै लड़दे न लेकिन इक्कले ओह बी केह् करी सकदे क्योंकि जिसलै तक्कर साढ़ी सरकार जां साढ़े मंत्री एह् सब साथ नेईं दिंदे ते आम बंदा दी ते पोंह्च बी नेईं ऐ इन्नी कि इंसान दी सारी समस्यां गी हल करी सके इक सा़ढञी सरकारा गी चाहिदा गी साढ़े एह् सारी चीजां तैह् होनी चाहिदियां कि उत्थै इस कोर्स दी किन्नी फीस होनी चाहिदी और शिक्षा सारे आस्ते होनी चाहिदी ना कि सिर्फ उं'दे आस्तै जिं'दे कोल पैहा ऐ